नमस्ते आपके सब्जी के दुकान है क्या क्या सब्जी में क्या क्या आपके यहाँ है हमको हमारी लड़की की शादी पड़ी है तो हमारी लड़की की शादी पड़ी है तो इसलिए हमको सब्जी जा ज्यादा चाहिए क्या भाव है थोक में आप कैसे देंगे गोभी भी है परवल भी है परवल भी है करैला का क्या भाव है थोक में लेंगे तो पचास देंगे आप थोक में तो पचास देंगे आप लौकी लौकी भी हमको थे थोक लेना है लौकी कर दोगी तब ठीक है और सब्जी में पालक क्या भाव है हरी धनिया भी है हरा मरचा भी है क्या भाव है सबका भाव बतलाइए हमको समझाइए क्या भाव है तब ना लड़की के शादी पड़ा है तो हमको लेना है ज्यादा लेना है तो भाव बतलाएँगे तब तो आपके यहाँ हम आएँगे लेंगे क्या आपके पास गाड़ी है गाड़ी पकड़ कर हमारा सब्जी हमारे घर भेज दोगी तो हम आएँगे ताजा सब्जी है कि बासी है एक भी बासी मत देना क्योंकि हमारे यहाँ आदमी आने वाले हैं तो बासी नही खाते हैं क्या सब्जी का खेती करते हैं क्या आपके आदमी ठीक है तब तो हम तब तो हम आएँगे हाँ हम आएँगे और सब्जी हमको थोक में लेना है करैला लेना है और भिंडी लेना है भिंडी भी है आपके यहाँ हाँ हाँ तब भिंडी और और नीबू है कि नहीं और फल हाँ और फल भी है क्योंकि बरातियों को फल भी देना है ना तो लेना है ना